रिसंटली हांवें आमचे इंटर कॉलेज मॅरेथॉन रेसीन पार्ट घेतिल्लो तातूंत हांव धा किलोमिटर धाविल्लों तो एक्सपिरियन्स म्हाका एक फस्ट टायम आशिल्लो आनी म्हाका खूब बरें दिसलें खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हाका आनी म्हाका खूब बरें दिसलें धांवून आमच्या टिमीक लागून आमी दोन टिमी केल्यो एक गल्स आनी एक बॉयज बट एक म्हाका दिसलें की जे आमी धांवले ते धा किलोमिटर नाासलें बट वीस किलोमिटर कित्याक तें फस्ट टायम करता आसतना खूब चड दिसता सो धांवप गरजेचें सो आय स्ट्रोंगली रिकमेंड एवरीवन टू सदां धांवपाक तुमची भलायकी बरी उरतली आनी फाल्यांक कांयच त्रास जावचें ना तुमच्या भलायकेक